एकुरा ऑडी बी एम डब्ल्यू बुगाटी ब्लिक केडीलेख जेवरलेट क्रिस्नर सिट्रायन धाशीया देवो दाय हात सू डोज फरारी

फोर्ड गिली जनरल मोटर्स होंडा हुंडाय इन्फिनिटी इसूजू जॅग्वार

किया लंबरगिनी लँडरोवर लॅक्सस महिंद्रा मारुती सूजुकी मास्दा मॅक्लेरन मर्सडीज बँस एम जी मेत्सुबिशी निसान उपॅल प्युजेट लायमावत ट्वँटी एक् पॉर्श ब्रुटोन रॅनोल्ड रॉल्स रोयस कोटा शेनियोंग सुबारू टाटा टेसला टोयोटा वक्स वेगन वोल्वो